दा जोंहा खिथि बाथि मावबाय दिनै सान्दुं गोसा मेंबाय होननानैबो थानो हाया गोसो बोलो होफ्रानानै दुब्लियाव थांनांगोन दै सोनांगोन आलि दाननांगोन आलि खोनांगोन माइ गायनो खोथिया फुनांगोन बि बायदि आबादा नङाब्ला दिनै थाथोंसोलै होनब्लाथाय आरो खैदिनमाननि उनावसो गायनाय जाहैगोन थारिख मथै गायनायानो जाया बिबायदि आरो दा बै खिथि बाथियाबो बिबायदि मानसिनि गोसो आरो दुरबलथा खालामब्लानो दुरबलथा जायो आरो खिथि बाथियाबो उन जाहैलाङो बिफोरनो आबादा गोसो गोब्राब गोहो गोरा खालामनानै खामानि मावथारनांगौ आरो नङाब्लाथ' उफाय गैया नङाब्ला खिथियानो जाहैया दै सोआब्ला बोरै जानो हाग्रा बंग्रा जालांजोबगोन दा फारसेथि गोरान फारसेथिं गिसि दाहोना रुवाथिफोरा इन्ट्रेस्ट जाहैयो जालायनाया बिसोरबो आदा आगै बुंगोन गोसो थोलायगोन बोरैबा मेथाइ खनलायगोन आरो बिनिफ्राय माहाबा बै सेंग्रायाबो खदाल जावहांनायावनो मुसुरफ्लांगोन माबा बै हिनजावसाखौ एदावहरगोन गोसो थोलायनायालाय बिबायदि आरो दाहोनाफ्रा रुवाथियाबो माहाजोन गैयाब्लाथाय इन्ट्रेस्ट बिस्रा बुहुद इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्टनि थाखायनो बिसोरबो रुवाथि दाहोना फुरथि नाङो मालिका आरो खथि जुदि मावालासिनो बिसोर मेथाय खनलायबाय थाब्ला एदावलायबाय थाब्ला हाबायानो आय गैला अलसिया जाबोला मा जागोन अलसियाब्लाथ' आरो खिथिखोनो थिखांनो हालिया दा बे बै आबाद खालामनाय खरावहा बिसोर दुरबलथा खालामब्लानो मालिकाबो लस बिदि जाहैयो आरो बिथ' बयबो नङा सासे सानैआल'सो गासैबो नङा बिनि थाखाय मालिकफोराबो दुखुगोनां जाहैयो अलसिया दाहोना अलसिया रुवाथि मोनबोला बिदि आरो दाहोनाफोराबोथ' गोसो थोलायनायसो खनलायो ना मानायसो खनलायो आदा आगै बिब' बिनानाव बुंलायोना मासो बुंलायो आरो बिसोरसो मिथिलायसिगौ बै बेलेक बेलेक फोथाराव थांबाय बिसोरनियासो एदावलायनाया जाहैबाय हनै मालिका दा बिफोरथ' इन्ट्रेस्ट गोसोबो होनानै मावबोला मालिका लाब जायो